जी हाँ हमरा बुझल अछि मण्डन मिश्रसँ शास्त्रार्थ शंकराचार्य अएलखिन रहै शास्त्रार्थ करबाके लेल बहुत पहिलुका बात छिए जे हमर पूर्वजो पूर्वजसब देखने हेथिन या सुनने हेथिन तऽ अएलखिन रहै शंकराचार्यसँ शंकराचार्य अएलखिन रहै मण्डन मिश्रसँ शास्त्रार्थ करैके लेल ओहिमे शर्त राखल गेलै रहै शंकराचार्य शर्त राखलखिन रहै अगर हम अपनेसँ परास्त भऽ गेलहुँ शास्त्रार्थमे तऽ अपने जे कहबै से हम अपनालए तैआर छी अगर अहाँ हमरासँ परास्त भऽ गेलहुँ तऽ अहाँके ई जगह छोड़िकऽ हमर हमरा सङ्गे अहाँके जाइ पड़तै शास्त्रार्थ शुरू भेलै दुनू गोटामे तहन शास्त्रार्थ चललै छओ सात दिन शास्त्रार्थ चललै शास्त्रार्थमे जे छै से मण्डन मिश्र हारि गेलै मण्डन मिश्र हारि गेलै तऽ कहलखिन चलू तऽ जखन जाइके तैआरी भेलै तऽ भारती आबिकऽ रोकि देलखिन कहलखिन जे अहाँ एखन हमर पतिएसँ ने शास्त्रार्थमे जितलिए हँ हमरासँ कहाँ जितलिए अहाँ जखन हमरासँ जीति जेबै तखन हम अहाँके सङ्गे विदा भऽ जाएब दुनू दुनू आदमी तऽ कहलखिन ठीक छै तऽ शुरू भेलै शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ जखन शुरू भेलै तऽ भारती जे छै से कोक शास्त्रके शास्त्रार्थ शुरू करलखिन जकर कि ज्ञान शंकराचार्यके कहिऔ नहि रहनि तऽ शंकराचार्य जे ओहिमे जे छै से हारि गेलखिन ओ हारलाके बाद कहलखिन नहि एकर किछु समय देल जाए हमरा किछु समयके बाद फेर अहाँ अपनेसँ शास्त्रार्थ करबै तऽ भारती कहलखिन कोनो बात नहि छै अपनेके समय भेटल जेतै एहिलए कोनो दिक्कत नहि छै शास्त्रार्थ करबै ओ जे छै शंकराचार्य जे छथिन से नओ महिना कोनो स्त्रीके गर्भमे धारण करिकऽ ओ कोक शास्त्रके ज्ञान लेलखिन नओ महिना ज्ञान लेलाके बाद जखन ओ अएलखिन फेर दुनू गोटाके बीच शास्त्रार्थ शुरू भेलै शास्त्रार्थ शुरू भेलै तऽ शास्त्रार्थ शुरू भेलै तऽ जवाब दैत दैत जे छै से भारती जे छै से हारि गेलखिन भारती हारलाके बाद जे छै से कहलखिन जे आब दुनू गोटा हारि गेलिए हँ अपने तऽ आब दुनू गोटा हमरा सङ्गे चलिऔ तऽ ओ दुनू गोटा फेर हुनका सङ्गे चलि गेलखिन